जूनागढ़ में बिजलस ज़रूरु थींदी आहे पर हींअर खां वधीक कॾहिं चालू कोन थी आहे इन लाइ जूनागढ़ में अलाई संस्था जी कमी आहे अॼ कल्ह जूनागढ़ में चंगा मशीन हेल्प मशीन कोन आहिनि तंहिं करे हॉस्पीटल में माण्हू ॿार घणे में केस थिया आहिनि महिननि बीमारी हंज जूनागढ़ माहौल हेल्थ मशीन में बि अलाई ख़राबु आहे कोरोना जे इलाज में बि कोरोना जीअं अचण में अलाई देरि लॻी वई तीअं केरे तॾहिं करे अलाई माण्हू खे कोरोना में दवाखाननि में भर्ती कयी हुअनि पर मशीनुनि जी अलाई ज़रूरत हुई जेॾी महिल मशीनूं कान हुई तेॾीमहिल माण्हुनि खे अलाई कोरोना हो तंहिं करे मशीनुनि कान हुई त माण्हू अलाई मरी पिया वञनि तंहिं करे मशीनुनि जी जूनागढ़ में अलाई ज़रूरत आहे वेक्सीन बि कोरोना निकितो तेॾीमहिल कान थी हुई त वेक्सीन तेॾी तेॾीमहिल अलाई ज़रूरत हुई वेक्सीन हाणे निकिती आहे कोरोना खां पोइ त कोरोना हाणे अलाई घटिजी वियो आहे कोरोना जे करे माण्हू अलाई मौत जे मुंह में विया आहिनि